अपने कार्यालय में में हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ही उच्च स्तर पर करता हूँ हम सभी सहकर्मी आपस में अच्छी हिंदी भाषा का उपयोग करके कार्य करते हैं एक दूसरे के प्रति हम लोगों का अच्छा व्यवहार एक दूसरे के प्रति हम अच्छे शब्द यूज़ करते हैं एक दूसरे से शालीनता से बात करते हैं चाहे वो हमारा बड़ा अधिकारी हो चाहे वो हमारा छोटा कर्मचारी हो चाहे वो काम करने वाले एक वृद्ध हो हम लोग आपस में हिंदी भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे से शालीनता से बात करते हैं वार्तालाप करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का वहन करते हैं इसमें हम कार्यालय में हमारा जो कार्य होता है उसको भी हम हिंदी में करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं जैसे की हम कुछ शब्दों को हिंदी में उपयोग करते हैं इसको की अंग्रेजी में बोला याद बोला जाता है उसको हम हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं और इसी के विपरीत हम किसी दुकान पर जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो भी हम उस दुकानदार से हिंदी भाषा में ही बात करते हैं जैसे कि हमको कुछ सामान लेना है उनसे तो हम हिंदी में बोल करके उनसे बोल के सामान मांगते हैं और उनका भी व्यवहार हमारे लिए अच्छा होता है हमारा व्यवहार भी उनके लिए अच्छा होता है